ہاں ہلو جی ہاں بات ہو رہی ہے ہاں بالکل لگ سکتا ہے موٹر کس ٹائپ کا موٹر لگانا ہیں اچھا اچھا یہ موٹر یہ موٹر آپ کو موٹر آپ مارکیٹ سے لائیں گے یا میں ہی دے دوں موٹر جی سر مارکیٹ سے آپ لائیں گے تو میرے لگانے کا چارج ہے پانچ ہزار روپیہ اور اگر میں خود دیتا ہوں تو ہولڈ کے اعتبار سے دوں گا آپ کو موٹر وہ آپ کو جو ہے پندرہ سے بیس ہزار تک پڑ جائے گا کوالٹی کے حساب سے پندرہ ہزار کا بھی آئے گا سترہ ہزار کا بھی آئے گا بیس ہزار کا بھی آئے گا کیا چاہتے ہیں آپ تو آپ بتائیے اچھا تین سے چار ہزار تک میں تو آپ کتنا تک چاہتے ہیں مجھ سے لگوانا چلیے آپ کے لیے ہم چار ہزار تک لگا سکتے ہیں تو کتنا چاہیے بتائیے چلیے آپ سینتیس سو میں لگا لیجیے سینتیس سو تک میں آپ کو لگا دیں گے جی آپ کو کس وقت لگوانا ہیں کتنے دیر کے اندر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اپنا لوکیشن بتائیے اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو آپ کو جو ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کے پاس ہم آ جائیں گے یا اپنے کسی بندے کو بھیج دیں گے

سر اپنا لوکیشن سینڈ کر دیجیے میرا بندہ پہنچ جائے گا چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا کام آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے